सिरां जिल्लायाव थानाय दावबायनायनि गुबुन मोनसे गिबि खाबुवानो जादों अट' रिख्सा एबा अट' रिख्सा बिजोंनो बांसिन मानसिखौ दावबायनाय बा हान्थिनायखौ नुनो मोनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों अट' रिख्सा खौनो बांसिन सुबुंफ्रा हमो